دیکھیے سفر ایک مشکل کا سامنا ہوتا ہے ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ جو اب آپ کے سب سے قریبی دوست ہو ان کے ساتھ سفر کریں آپ اپنے بھائی کے ساتھ بھی سفر کر سکتے ہیں لیکن جو مزہ آپ کے دوست یا درسی ساتھی میں ہوں گے وہ مستی یا وہ مزہ سفر میں بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی یا والد صاحب کے ساتھ نہیں مل سکتا ہے تو انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو میرا سب سے بہترین دوست ہو ان کے ساتھ سفر کروں ویسے بھی سفر تنہا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تنہا سفر کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب آپ سفر کیجیے تو کم سے کم اپنے ساتھ تین آدمی کو لے لیجیے انسان کا ایک اپنا تقاضہ ہے ضروریات ہے پھر یہ کہ سفر میں سامان وغیرہ بھی ہوتے ہیں ہر اعتبار سے ایک جماعت کا ہونا سفر میں بہت ضروری ہوتا ہے اور سفر بھی آسانی کے ساتھ کٹ جایا کرتا ہے اور کیوں ضروری ہے میں نے بتایا تھا کہ حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ تین آدمی سے ہی سفر کرنا چاہیے وہ سفر ہمیشہ کامیاب رہتا ہے تین سے کم دو ہو وہ بھی چلنے والا ہے تنہا سفر جلد نہیں کرنا چاہیے مجبوری میں ہی اکیلا سفر آپ کر سکتے ہیں